حیدرآباد میں اگائی و جانے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے بول تو چاول کے تین چار ورائٹی ہے جس طریٖقے سے باریک چاول ایک ہے موٹا چاول ایک ہے اور باسمتی چاول ایک ہے باسمتی چاول جو ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور دوسری چیز میڈیم چاول جو ہوتا ہے وہ میڈیم چاول ہی ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز کیا ہے بولے تو چاول گیہوں کپاس دالیں اور پھلی پھلیاں جتنے بھی ہے گوار کی پھلی مونگ کی پھلی بینس کی پھلی گوار کی پھلی یہ سب چیزیں موجود ہے کون سی پھسلوں کی جو بول رہے آپ وہ سب چیزیں موجود حیدرآباد میں آس پاس کے علاقوں میں سب چیزیں بن کر حیدرآباد کو جب پہنچتی ہے تو وہاں سے جب نکلتی ہے ترکاری چاول جو نکلتا ہے پہلے لوگ اٹھاتے ہیں پھر اس کو پیکنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ میں جاتا ہے پھر ٹرانسپورٹ سے گودام کو جاتا ہے گودام سے پھر دکان پہ آتا ہے دکان سے آنے کے بعد جب لوکل ڈسٹری بیوٹر ایریا رہتا ہے وہ ڈسٹری بیوٹر وہاں پر سپلائی ہوتا وہاں سپلائی ہونے کے بعد پھر ہم لوگ جا کے وہاں سے پرچیز کرتے ہیں اور دوسری بات جو ہے چاول کہ باریک چاول جو ہے بہت معنے رکھتا حیدرآباد میں لوگوں کے لیے باریک چاول میں فنکشنس وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر مہمان نوازی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں چاول کھانے کے لیے بھی استعمال زیادہ ہوتے ہیں طریقہ بیچنے کا کیا ہے بولے تو جو طریقہ بیچنے کا ہے لوگوں کا وہاں سے پچاس روپیے بول کے نکلتا ہے لیکن یہاں پر دکان تک آنے تک سو روپیہ ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹنگ لگاتے وہ لوگ لیبر چارجز لگاتے ہیں وہ لوگ ہر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہمارے تک پہنچتا ہے تو سو روپیے ڈیڑھ سو روپیے تک ہوتا ہے چاول حیدرآباد میں گیہوں آٹا گیہوں چاول اور دال چنے کی دال مسور کی دال تور کی دال یہ سب چیزیں آس پاس کے علاقوں سے سپلائی ہوتا ہے ہم کو اس کے بعد پہلے مین گودام کو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد سلم ایریا میں آنے کے بعد شاپ میں آنا ہے شاپ میں آنے کے بعد ہم تک پہنچتا ہے تب جا کے یہ چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے